جی ہاں میں شیئر مارکیٹ سے واقف ہوں شیئر مارکیٹ بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت ہی خراب چیز بھی ہے جس کو شیئر مارکیٹ کا پتہ ہے اس کے لئے بہت اچھی چیز ہے اور جس کو نہیں پتہ اس کے لئے بہت خراب چیز ہے آج کل کے دور میں انٹر ڈے جو چیز آ گئی ہے جس میں لوگ صبح پیسہ لگا کے شام کو کمانے کی سوچتے ہیں وہ اپنا پیسہ نقصان میں ہی کر کے نکلتے ہیں کیونکہ انٹر ڈے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر نبھے پرسنٹ کو نقصان ہو رہا ہے تو صرف دس پرسنٹ لوگ وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں اور وہ دس پرسنٹ وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کیا ہے انٹر ڈے آج ہے آج کی نفٹی بہت ہی ٹوٹا ہے آج ڈھائی سو پوائنٹ نفٹی ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے ایف ایم جی سی مارکیٹ ای وی سولر اے آئی یہ سب مارکیٹ ٹوٹی ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے جو سب سے اچھا کمایا ہے وہ بینکنگ سیکٹر نے بہت اچھا کمائی کری ہے آج کے دن میں سینسکس بھی بہت ٹوٹا ہے لیکن سینسکس کے ٹوٹنے سے بامبے اسٹریٹ جو ہے بالکل گر گیا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ سب طرف بکوالی ہی بکوالی چل رہی ہے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پیسہ اور نہ ڈوب جائے اس لئے ہم بیچ کے نکل لیں لیکن لوگ جو ہے نقصان میں بیچ کے نکل رہے ہیں جب وہ نقصان میں بیچ رہے ہیں تو ان کو تو نقصان ہو رہا ہے جیسے کہ ابھی بتایا کہ انٹر ڈے میں اگر دس پرسنٹ لوگ کماتے ہیں تو نبھے پرسنٹ لوس بھی کرتے ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے وہ نبھے پرسنٹ جب اپنا پیسہ گنواتے ہیں تو باقی دس پرسنٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے ایسے میں جو سب سے سیف چیز ہوتی ہے اس کے اندر وہ ہوتی ہے کہ اکوٹی اکوٹی وہ ہوتا ہے کہ آپ نے شیئر لے کے رکھ لیا اور لانگ ٹائم کے لئے آپ نے چھوڑ دیا یہ چیز ہوتی ہے اکوٹی اور ڈیجیٹل ایپس نے ہندوستان میں تجارت کو بہت ہی تبدیل کر دیا ڈیجیٹل ایپ نے اتنا آسان کر دیا کہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے لکھنؤ میں پیمنٹ کر سکتا ہوں کسی کو بھی لیکن اس کا نقصان بھی بہت ہے اگر میرا اس کے اندر نمبر غلط ڈال دیا تو کسی اور کو پیسہ چلا جاتا ہے لیکن سرکار کہتی ہے کہ اب ہم کو بتاؤ اب ہم جب بتاتے ہیں تو سرکار کچھ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتی سرکار جب ایکشن لیتی ہے تو اس میں اتنا ٹائم بیت جاتا ہے کہ وہ پیسہ کہیں کا کہیں ہو جاتا ہے اور پھر سرکار کہتی ہے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کا پیسہ گیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ جتنا اچھا ہے اتنا برا بھی ہے اور یہ ہر کسی کے سمجھ نہیں آیا جیسے جو بزرگ لوگ ہیں مہیلائیں ہیں جن کو تعلیم نہیں ہے ان کو نہیں پتہ کہ ڈیجیٹل پیمنٹ کس طرح استعمال کرنی ہے ہمیں جس لے وہ جن کے پاس اسمارٹ فون ہے یا جن کو نالج ہے ڈیجٹیل پیمنٹ کی اس طرح وہ کر لیتے ہیں لیکن بات پھر ابھی بھی بہت سا طبقہ وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کو یوز نہیں کر رہا ابھی بھی ہندوستان میں صرف اور صرف آٹھ پرسنٹ ہی لوگ ڈیجیٹل پیمنٹ کے حق میں ہیں باقیوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک فراڈ ہے اور اس سے ہم کو بچنا چاہیے